स्माट्फोन्स जे अचण सां जीवन में घणा ई परिवर्तन आहियो आहे ऐं सुठो परिवर्तन बि आहियो आहे कयूं ऐं कुझु कुझु नैगेटिव बि मां चवंदमि असर थियो आहे हिननि ॻाल्हियुनि सां पहिरियों माण्हू जनम ॾींहं ते हिक ॿिए खे फोन करे वाधायूं ॾींदा हुआ हाणे स्माटफोन अची वियो आहे त बसि मैसेज करे वठंदा आहिनि सम्झंदा आहिनि असांजी ॻाल्हि होसि ताईं पहुची वई घणेई ॻाल्हियूं आहिनि जेके पाण फोन में हिकदमु तुरंत बि किथे वञिणो आहे हुतां जो मौसम छा आहे उहो तुरंत स्माटफोन मां पान खे ख़बर पइजी वेंदी आहे उते वञण जे लाइ कहिड़ी ट्रेन खपे कहिड़ी बस खपे कीअं टिकट करणी आहे इहो सभु घरु वेठे मिंटनि में स्माटफोन जे तरीक़े सां माण्हू करे सघे थो त टाइम बचाइण जो कम थी वियो आहे हाणे पाण खे ट्रेन में वञी स्टेशन ते वञी करे ट्रेन जी टिकट कढाइण जी ज़रूर कोन्हे पाण घरु वेठे फोन मां कढाए सघूं था बैंक वञण जी ज़रूर कोन्हे बैंक जो सॼो कमु फोन रस्ते थो थिए राशन वठण लाइ किरानो भराइण लाए वञण ई ज़रूर नथी पए उओ बि घर वेठे पाण ऑनलाइन ऑडर करे था छॾूं फोन रस्ते त घणेई शयूं आहिनि जेके स्माटफोन पंहिंजे लाइ असांजी लाइफ खे ॾाढो बेहतरीन करे वरितो अथऊं सभु कम जल्दी करे सघूं था पर अलाए छो इहो स्माटफोन ई असांखे वधीक टाइम फोन में विझिणो थो पवे जेको टाइम पाण घर जे ॿाहिरि निकरूं ऐं उहो सामान वठी अचूं ओतिरी ई देरि फोन में पाण वधीक समय लॻी थो वञे की जॾहिं पाण इंफॉमेशन जे लाइ सम्झो कुझु रेसिपी ॾिसण जे लाइ पाण यूट्यूब खोलू ता कि पाण खे इन सां सहुलो थी वेंदो पाण रेसिपी ॾिसी सघंदासीं पर उन सां गॾु ॿियो कुझु ॾिसण बि वेही था रहूं त पंहिंजो डबल टाइम हुन में वञे थो त तॾहिं बि मां चवंदमि सौ मां नवे मार्कूं त ॾींदमि की लाइफ खे सुठो ई कयो अथऊं स्माटफोन ॾह मार्कूं हाणे उहो पंहिंजे मथा आहे की पाण केतिरी देरि वापरायूं था ऐं ॿारनि खे वापराइणु ॾियूं था या नथा ॾियूं स्माटफोन त उहे ॾह मार्कूं असांजे मथा आहिनि की पाण फोन जो उपयोग कीअं था कयूं